मड़ो तुसें केह् सनांऽ कि में लैता इक कुरता कुरता केह् साढ़े इत्थै ब्याह् हा ते किश है नहा नमीं कोई नमीं कोई सूट पाने गी ते में सोच्चेआ सोच्चेआ इक कुरता लेई लैन्नी आं कुरता पैह्लें आनलाईन दिक्खेआ बड़े दिक्खे बड़े दिक्खे कोई इ'यां जच्चेआ निं कोई बड़ा पसंद निं आया ब्याह् ब्याह् आस्तै कोई मिगी शैल लग्गेआ निं इ'यां रोज पाने आस्तै शैल हे कुरते बा ब्याह् पाने आस्तै नहे केह् करना भी गे बजार बजार गे ते बड़ी हट्टी दो त्रै हट्टियें फिरे पैह्लें थ्होएआ निं कोई शैल भी इक च इक है हट्टी उत्थै गे इक उ'न्नै दस्सेआ इ'यां पिंक नेहा कुरता अ बा इ'यां रोज लाने आह्ला बी नहा पार्टीवियर कुरता हा इन्ना शैल मिगी पैह्ले पैह्ली नजरे च गै पसंद आई गेआ ओह् तो आखदे निं अगर कोई चीज शैल लग्गनी होऐ ते ओह् पैह्ली नजरी च गै शैल लग्गी जंदी ते कुरता लैता ते पिंक कलर दा कुरता हा गले गी पूरी कढाई ही बंद बंद गला हा जनेहा मिगी पसंद ऐ बाह्मां बी इ'यां पूरियां नेईं हियां अद्धियां अद्धियां हां ते पिच्छें उस्सी मतलब पिच्छें उस्सी पिट्ठी पर इ'यां पैच लग्गे दा हा बड्डा नेहा ते अग्गें कुरते गी नीचे गी नीचे घेरे गी थल्लै घेरे गी उस्सी कढाई ही बाडर उप्पर सारी कढाई ही इ'यां इ'यां मतलब इ'यां मतलब केह् सनां तुसें कनेही कढाई ही अ बा हत्थ हैंड बर्क हा ठीक ऐ ते ओह् कढाई ही ते लेई लैता कुरता में मेरै कोल चिट्टा पलाजो पेदा हा ते में सोच्चेआ ओह्दे कन्नै लाउड़गी ते ओह् गे अस लेइयै गे बापस शैल लग्गेआ लेई लैत्ता उ'न्नै मोये ने रेट बी बड़ा द'ऊं ज्हार रपे दा सनाया अ बा ठीक ऐ चीज बड़ी पसंद आई दी ही ते असें सोचेआ लेई गै लैन्ने आं लेई लैत्ता ते केह् करना हा भी के गे बजार बजार निं बराती गे बराती ब्याह् हा ब्याह् गे उत्थै शामी पाइयै गेई अ'ऊं ते ओह् कुरता मड़ो जिन्नै जिन्नै दिक्खेआ उ'नें सारें गी गै इन्ना परसिंद आया अ बो जो बी दिक्खा दा ओह् मेरी मेरी ते कुत्थै करनी तरीफ सारे कुरते दी गै तरीफ करा दे कि मड़ो बड़ा शैल कुरता लैते दा कुत्थां लैते दा ते केह् सनां मड़ो द'ऊं ज्हार रपेआ खर्चियै आई दी अ बा बड़ा शैल मेरी स्हेलियां हियां ओह् बी मिगी पुच्छा दियां कुत्थां लैते दा लैता असें गी बी सना असें बी लैना बड़ा शैल लग्गा दा तुगी ते में सनाया महां बजार ओह् हट्टी ऐ तुसें लब्भगी तां ठीक ऐ नेईं तां मेरे कन्नै चलेओ अ'ऊं तुसें गी दस्सगी ते में सनाया उ'नें अंकलें गी जेह्ड़े है हे उत्थै महां इक कुरता लेइयै गेई ही तुसें ते मिगी मैंह्गा लाया पर मिगी परसिंद बड़ा आया ते कन्नै सारे मेरे घरै आह्ले बी मिगी आक्खा दे कि बड़ा शैल लग्गा दा ते बराती बी जित्थै बी गेई ते ओह् बी आक्खा दे कि बड़ा जच्चा दा रंग बी तेरे उप्पर बड़ा जच्चा दा बड़ा मतलब शैल लग्गा दा चैह्रे उप्पर बड़ा शैल लग्गा दा ते इ'यां बी बड़ी सोह्ना कुरता रंग बी बड़ा शैल ऐ में सोचेआ इक बारी लाने कन्नै केह् होंदा अजें नमां नमां लैते दा ते शैल गै ऐ ठीक घर गै दो त्रै बारी लाया में ते मड़ो उस्सी बिंद फर्क निं पेआ ना मतलब बिंद निं ना कोई सलाई उद्धड़ी ना कोई ओह्दा रंग गेआ ना कोई ओह्दी कढाई बी बिंद खराब होई में सोचेआ कि द'ऊं त्रै बारी लागी ते अगर बिच्च धोना पवै ते ओह् खराब होई जंदी चीजां है ना फिर शैल चीज ऐ इक दो बारी धोओ ते ओह् पुन्न नेहा बनी जंदी अ बा मो मड़ो ओह् कुरते दा केह् सनां तुसें ओह् में धोता बी हत्थें कन्नै धोता आपूं धोता बी ओह् तां बी ओह्दा बिंद ना बिंद बी रंग गेआ ना गै ओह्दी कढाई ई बिंद बी असर असर पेआ ना उस्सी कोई बोर पूरी सलाई सलुई उद्धड़ी किश निं ओह् बड़ा गै शैल भी नेही चीज लैनी होऐ ते लगदा कि जेह्ड़े साढ़े पैसे हे ओह् परापर इ'यां बसूल होए है निं कि इ'यां पैसे लाए हे अ बा ओह् इ'यां खड्डा निं गे ओह् शैल जगह् गे ते असें गी इ'यां फायदा होई गेआ घर आह्ले बी आक्खा दे कि बड़ा शैल ऐ द'ऊं ज्हार रपेआ खर्चेआ अ बा इ'यां खड्डा निं सुट्टेआ इ'यां शैल तूं चीज लैती ते शैल तुक्की थ्होई चीज ते केह् करना भी अ'ऊं ते मेरियां स्हेलियां आक्खा दियां चलो चलो चलो मिगी बी लेई दे नेहा कुरता भी अस गे बजार भी उ'नें गी बी लेई दित्ता उ'ऐ नेहा उ'नें गी बी मतलब उ'ऐ नेहा नेईं थोह्ड़ा इ'यां बक्खरा बक्खरा लैता बो चीज उ'ऐ ही में आखेआ उ'नें अंकलै थोह्ड़ा घट्ट घट्ट रेट लाओ मीं तुसें लाया द'ऊं ज्हार रपे दा लाया बा इ'नें गी थोह्ड़ा घट्ट घट्ट लाओ भी अंकल आक्खा दे हे कि ठीक ऐ तुसें इन्ने ग्राहक बनाए ते चलो ठीक ऐ थोह्ड़ा घट्ट ठारां ठारां सौ रपे दा देऊड़ेआ उ'नें गी अ बो गल्ल एह् ऐ के पैसे खर्चे दे बो कुरता मीं बड़ा शैल लग्गेआ नेहा कुरता में कदें लैते दा नेहा अ बा चीज तैह्ल्लूं शैल थ्होए ते भी शैल गै लग्गदा